ہلو سر جی سر

سر مجھے ایک موبائل چاہیے تھی پوکو ایکس فائیو جی سر جی میں سینٹرل دہلی سے بات کر رہا ہوں سینٹرل دہلی سے میں بات کر رہا ہوں سر یہ کیا رینج میں ہے کیش کیش اور قِسط کے ذریعے سر

بارہ جی جی سر

اٹّھائیس اور نو مہینے کا سر اور چھ مہینے کا سر بہت زیادہ انٹریسٹ مانگ رہے ہیں سر نہیں سر دہلی کے ہی سارے ڈاکو منٹ ہیں جی جی اگر کیش لیں گے سر تو کیش میں کچھ لاس وغیرہ لوگے سر آن لائن تو اٹھارہ ہزار نو سو نبّے روپیے دکھا رہے ہیں ہاں جی سر کیونکہ آن لائن میں ایک مرتبہ میں نے منگایا تھا لگ رہی تھی دقّت آ رہی ہے تو اِس لیے سر میں نے ایک موبائل منگایا تھا ویوو کا سر آن لائن ہی منگوایا تھا اچّھا سر اوکے اوکے سر اوکے